हमरा सभके स्वास्थ्य अथी हॉस्पिटल खानपुरमे हइ हमसभ जब दवाके लिए जाइ छिए इलाज करबैके लिए जाइ छिए तऽ वहाँ डॉक्टर साहब उपलब्ध नहि रहै छथिन डॉक्टर साहबलए लोक लाइनमे लागल हइ किनको पूछै छिए तऽ कहै छथिन कि जे डॉक्टर साहब अभी तक नहि आएल हन नहि आएल हन अहाँ सभके लाइनमे अपन अपन नम्बर लगाके खड़ा रहिऔ जब दवाइवला काउण्टरपर जाइ छिए तऽ वहाँपर देखि रहलिअनि खिड़की माहे देखि रहलिए लोक हाथ घुसेने छथिन नम्बरमे लागल छथिन आओर इन्तजारमे छथिन जे डॉक्टर साहब अएथिन तऽ हमरा सभके नाम लिखिकऽ पुरजा कटतै दवाइ हमरा सभके देथिन लेकिन जब वहाँ गेलाके बाद परेशानीमे लोक नम्बरमे लागल रहै छथिन किनको कहीँ कोइ टाइमके वैल्यू नहि कोइ टाइम नहि कखन अएथिन कखन जएथिन किनही से पुछै छिए तऽ कहै छथिन कि जे जे हमरा नहि पता यऽ जे डॉक्टर कखन आएत नहि आएत हर आदमी अपना अपना नम्बर लगाकऽ सबेर से रहै छथिन कोइ दवाइलए कोइ जाँच करबैलए कोइ अल्ट्रासाउण्ड करबैलए रहै छथिन नर्सो नहि रहै छथिन हुनको पूछल जाइ हइ तऽ कहै छथिन डॉक्टर साहब से अभी बाते नहि होअल हन हमरा बात नहि होल हन डॉक्टर साहब एगारहो बजे अएथिन नहिओ आबै छथिन कोइ टाइम हमरा सभके समझमे नहि आबै छै हमसभ जब भी जाइ छिए तऽ डॉक्टर साहब मिलबे नहि करै छथिन डॉक्टर ने दवाइ काउण्टरपर कोनो स्टाफ रहै छथिन नहि हुनकर सीनिअर नहि जूनिअर कोइ भी व्यक्ति हमरा सभके गेलाके बाद गाम गामके लोक जाके वहाँ परेशान भेल रहै छथिन नहि डॉक्टरके से भेट होइ हइ नहि वहाँके लोक अथी दवाइ बाँटैवला से भेट होइ हइ कभी कहै छथिन दवाइ खतम हइ कभी कोनो तरहके दिक्कत हइ लोकके हमेशा परेशानी बढ़ल रहै हइ वहाँपर कोइ चीजके बेबस्था हमरा सभके जल्दी उपलब्ध नहि मिलि पाबि रहलै हइ स्वास्थ्य केन्द्रमे